دیکھیئے ہمارا اپنا ایک ریسٹورنٹ ہے ایک وقت کی بات ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے تو وہاں کچھ تاروں کے بیچ میں ایک سرکٹ شاٹ سرکٹ ہوا اور آگ لگ گئی اب جب تاروں میں آگ لگتی ہے تو آپ اسے پانی سے نہیں بجھا سکتے تو لوگ آس پاس کے دور ہو گئے تاکہ انہیں کچھ نقصان ںہ پہنچائے اور طرح طرح کی پھر باتیں ہونے لگیں اس طریقے سے بجھائی جائے یا اس طریقے سے آگ کو بجھایا جائے لیکن ہم دیکھیں ہمارے ریسٹورنٹ کے دو چار گھر چھوڑ کر ایک مکان کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں ریت بدر پور وغیرہ پڑے ہوئے تھے پڑا ہوا تھا تو وہاں سے اٹھا کر پھر ہم نے بہت جلدی جلدی وہاں سے کیا کہتے ہیں اسے کپڑوں میں بھر کر یا اور دوسری چیزوں میں بھر کر ہاتھوں میں بھر کر جتنا بھی یا بالٹی میں بھر کر جتنا بھی بدر پور ریت لایا جا سکتا تھا وہ لائے اور فوراً اس تاروں پر پھینکنا شروع کیا تاروں میں اس وقت بہت آگ بڑھ گئی تھی لیکن بہتر یہ ہوا کہ جب ہم نے بدر پور اور ان سب چیزوں کو اس تار پر مسلسل پھینکا تو وہ اس سے آگ پر قابو پایا گیا اور یہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل کام تھا کیوںکہ ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں آگ اور مزید زیادہ نہ ہو جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ںقصان اٹھانا پڑ جائے کوئی اور جانی خطرہ یا مال کا خطرہ بڑھے لیکن بہتر ہوا کہ وہ آگ پھر پر ہم نے اس طرح قابو پا لیا